नीमसार गए हरिद्वार गए बाला जी गए चंडी देवी गए मंसा देवी गए अरे खूब बढ़िया वहाँ गाड़ी से गए सब कहूं घूम घाम के खूब घूमे टहले खूब दूर दूर होई आए और परिवार वाले के साथ मतलब सब कहूं घूम लिहे सब कहूं गए सब घूमे टहले खूब देखें खूब अच्छा लगा और बहुत बढ़िया अच्छा लगा और वहाँ खाना बनाएं लड़कियाँ ढूंढ़ी करके वहाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया खाना बनाए और जो सुविधाएं नहीं मालूम हैं वो फोन में देख लो फोन में देख करके मंगा लो बना लो खा लो और मैगी बनाना नहीं आता है वोहू बना लो देख करके फोन में और मेक्रोनी नहीं बनाना नहीं बना आता है वही देख करके फोन में बना लो और खूब दूर दूर गाड़ी से टीरेन से जाओ खूब घूमो टहलों खूब झूला झूलो और खूब अच्छा लगा दस पन्द्रह दिन खूब रुके वहाँ खूब बढ़िया अच्छा लगा परिवार वाले को से के साथ गए और खूब अच्छा लगा खूब घूमें टहलें और का बच्चों ने कहा मम्मी खिलौना लैय दो मम्मी झूला झूलूँगी मम्मी ये करेंगे वो करेंगे अरे बच्चों सारी सुविधाएं वहाँ हैं तो सब बच्चा लोग मांगे लगे ये मम्मी लैय दो खिलौना लैय दो मम्मी और खाने पीने वाला ये लैय दो ओ लैय दो खूब खाएं खरीदें खूब खाएं और खूब मस्त मौजिम खूब वहाँ घूमे टहले तो हम कहा जब पन्द्रह दिन हो गए तो कहा चलो अब भई घर चलेंगे घरों में पता खबर तो होना चहिए तो हाँ ठीक मम बच्चों लोग ओ कहने लगा हाँ चलिए फिर कहने लगे मम्मी यहाँ नाव में बढ़िया अच्छा लगता है खेलने में नाव बैठ करके ये पार वो पार तनी खेला दो तो हमने कहा अरे चलो ठीक है गंगा मईया और यहाँ तीर्थ पे आए हैं तो यही ठीक है तो उसमें बढ़िया नदी में जब खेलने गए बच्चे लोग हम भी गए तो उसी में बढ़िया पैसा टूटे ले जाते हैं सब लोग उसी में बेंगे जाते हैं जय गंगा मईया जय गंगा मईया और बहुत ओहाँ सब सुविधाएं हैं जहाँ जहाँ जइहो हर सुविधाएं हैं वहाँ घूमो टहलो खूब देखो मेला और बहुत बढ़िया लगता है वहाँ और हम कहें कि फिर हम जाएंगे घर में सलाह पति से लेते हैं कि हम चलेंगे वहाँ जरुर वहाँ हमका बहुत अच्छा लगता है चंडी देवी भई और मनसा देवी भई और वैष्णो माता भई और हरिद्वार भे बाला जी महराज भी हम वहाँ जाएंगे जरुर तो कहे लगी कि फिर चलेंगे बढ़िया लगता है वहाँ तो पैसा ऐसो सब ले करके जाते हैं वही टीरेन से जाते हैं पैदल को हुआ पहुँच जाए कोई नहीं पहुंची गाड़ी से जाते हैं गाड़ी से आते हैं